जी नमस्ते जी कौन से के जी कौन से कौन से क्लास के बच्चे हैं आपके जी मिल जाएगा कित्ते रेंज तक चाहिए आपको ऐक्चूली में क्या है ना वह हम कौन सा सिंगल रूम चाहिए चाहिए जी सिंगल तो है नहीं जी जी सिंगल जी तो मिल जाएगा आप आपका बजट बताइए जी सारी फै़सलटी है

अरे थोड़ा सा तो है दूर तो है ही है थोड़ा सा

जी सब फैमिली से मिलेगा नहीं तो आप ले ले रूम ले रही हैं ना तो फिर करना पड़ेगा ना नहीं हाँ तो आप मैनेज करिएगा वरना वह भी फै़सलटी है कि या खाना वग़ैरह भी मिल सकता है तो आप वह

जी जी जी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा मैनेज कर ले लीजिएगा बाक़ी तो हो जाएगा

नहीं आपका बच्चा खाना नहीं बनाए मेरे यहाँ सारी फै़सलटी बदल बदलकर जैसे बच्चों को मिलता है डिस्ट्रीब्यूट किया जा जी आप आप देख पेमेंट का वह करिएगा बाक़ी सारी फ़ैसलटी है मेरे यहाँ आप आकर और बच्चों से पूछ लीजिएगा

जी जी जी थैंक यू जी नमस्ते